धोरोमाथ' जोंना बर' धोरोम दं बाथौ धोरोम बर'नि गेजेरावबो गोबां धोरोम दं जोंनि बाथौ धोरोमाव बिबार बाथौखौ सिबिनाय जायो बिबार बाथौआव जोंहा फुजा मेला होयोब्ला बिबारजोंनो बाउनाय जायो जेरै बैसागु फोरबोआव जोङो बिबारजों फुजा होनाय जागोन बिबार बाथौ बिबार बाथौनि मन्दिरा मोनथाम मन्दिरा खर' आ मोनथाम जायो बिबार बाथौआ बर' गेजेराव बहुद धोरोम ओंखारबाय गोबां धोरोम ओंखारबाय दा गोदोनि फैनायबायदिब्ला बाथौ धोरोमा गोबां बायदिसिना दाउ अमा बुथारनानै फुजा होयोमोन दानि जोंनि बर'नि बाथौ धोरोमाव बेफोरबायदिया खमायनो हमबाय जों बैसागो मागो दमासियाव जों बिबारजोंनो फुजा होयो जेरै ब्रह्म धोरोमबो दं बर'नि गेजेराव ब्रह्म धोरोमा माबायदि बेखौ मिथिला ब्रह्म धोरोम दं सोरबा सिब फुजियो सोरबा भगवत फुजियो सोरबा बोलि बाथौ फुजियो बोलि बाथौआ जाहैबाय बोलि होयो दाउ फारौ अमा बोरमा हानानै फुजा होयो जोंना बर' फोरनाबो बेफोरबायदि धोरोमा दं दासिमबो दाउ अमा फारौ हानानै होनाय बेखौ होनो बोलि बाथौ बोलि बाथौआनो जाहैबाय गोदो गोदाइनि आबौ आबै मोननिनो फुजा दा सोलायै सोलायै फैनानै बिबार बाथौ लाबाय बिबार बिथौआव बेफोरबादि दाउ अमा हानाय बोलि होनाय जाया बिबारजोंनो फुजा बाउनाय जायो हिन्दु धोरोमाव बहुद धोरोम दं सोरबा सिब फुजियो सोरबा कालि फुजियो सोरबा कृष्ण फुजियो गावबागाव धोरोमाव गावबागाव नेम खान्थि दाना लानाय जायो बेफोरबायदिनो जोंनिआ बाथौ धोरोमनि हिसाबै जोंनि फुजिनाय बा बाउनाय धोरोमाव बेफोरो गोदोनिफ्रायनो सोलायबोगासिनो दं बर'नि गेजेराव धोरोम बैसागो मागो दमासिफोराव फुजा होनाय जायो गुबुनना हारसाफोरना कृष्ण फुजियो बिसोरबो गावसिनि बायदिनो धोरोमखौ जाबायदि सिबिनांगौ सिबियो